मेरी पसंदीदा किताब रिच डैड पुअर डैड है जिसे मैंने कई बार पढ़ा है इसे मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि यह किताब मुझे अमीर बनने के लिए प्रेरित करती है और यही बताती है कि मुझे अमीर कैसे बनना है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैं हमेशा से ही बहुत ही अमीर बनना चाहता हूँ इसलिए यह मेरी पसंदीदा किताब है इस किताब में बताया गया है कि कैसे स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड लाने वाले बच्चे कैसे सरकार के लिए नौकरी करते हैं और मीडियम बच्चे कैसे प्राइवेट में नौकरी करते हैं और वह बच्चे जो स्कूल में सबसे कम ग्रेड लाते हैं कैसे वह अपना बिज़नेस खड़ा करते हैं और उन से अच्छे ग्रेड लाने वाले बच्चे कैसे उनकी बिज़नेस में या फ़ैक्टरी में उनके लिए जॉब करते हैं और उन्हें पैसे कमा कर देते हैं यह किताब मुझे बार बार पढ़ने पर मजबूर करती है क्योंकि इस के लेखक रोबर्ट क्यूसाकी की जीवनी भी बताई गई है जो कि अपने आप में एक बहुत ही मोटिवैट करती है किसी भी ऐसे व्यक्ति या युवा उम्र के बच्चे को जो कि अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की हासिल करना चाहते हैं कैसे रॉबर्ट क्यूसाकी जिनके पास एक समय पर रहने के लिए अपना घर भी नहीं था वह कार पर ही अपना जीवन बिताते थे कैसे उन्होंने आ अपने बिज़नेसेस खड़े किए और कुछ समय के बाद वह एक बहुत ही सफल और अमीर बिज़नेसमैन बने यह किताब मुझे हमेशा से ही कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है मैंने काफी किताबें पढ़ी है बिज़नेस से रिलेटेड लेकिन ये किताब रिच डैड पुअर डैड मेरी पसंदीदा किताब है मुझे नहीं पता कि इस बूक पर ओलरेडी फ़िल्म बन चूँकि है या नहीं बनी है लेकिन जब इस पर विशेष रूप से हिन्दी मे फ़िल्म उन्हीं के जीवन चरित्र पर बनती है तो भारत का बहुत सही होगा जोकि आज भी गरीबी के दलदल में फँसा हुआ है उनकी कहानी देखकर रोबर्ट क्यूसाकी की कहानी देखकर प्रेरित होगा अपने जीवन में अमीर बनना चाहेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके जीवन पर फ़िल्म बने उनकी बूक पर फ़िल्म बने और मैं उस पर बनी हुई फ़िल्म ज़रूर देखना चाहूँगा